जी मैम मैम मुझे मोबाइल देखना था मोबाइल खरीदने आई थी मैं नहीं मैम कीपैड नहीं चाहिए अभी कीपैड चलता ही कौन है मुझे एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए न्यू दिखाइए लेटेस्ट जो अभी न्यू मॉडल आया आप के पास में ऐसा मॉडल चाहिए मुझे दिखाइए जी मैम तो बाइस हज़ार तक भी चल जाएगा पैतीस हज़ार तक अच्छा मोबाइल चाहिए

मैम मुझे तो दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है और बड़ा हेवी लग रहा है थोड़ा स्लीम होना चाहिए जो पतले मोबाइल आते न उस टाइप में कोई दिखाइए मैम नहीं मैम ये तो मोबाइल रख ही दीजिए मुझे ऐसा कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है नहीं मैम आईफ़ोन में दिखाइए न मुझे जी मैम कुछ ज़्यादा महँगा बोल रही हैं पर आप इसको तो अच्छा मैम हमने तो सुना था कि ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसे आप पानी में डुबाएंगी तो वो फिर भी चलेगा और आप बोल रहे हैं कि सच में हाँ बिल्कुल सच में जी जी बिल्कुल दिखाइए बिल्कुल ये तो फोटो भी आ गई और अब ये वाला मोबाइल का दिखाइए कैमरा कैसा है इसमें फोटो कैसी आती है जी जी ठीक तो है मैम फोटो तो अच्छी आ रही है अच्छ मैम जी मैम इसमें बैटरी अच्छी है या नहीं है या कुछ टाइम बाद फुल जाए या बैटरी बार बार चार्जिंग ले तो ये ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे लॉन्ग टाइम काम करना पड़ता है ऑफिस वर्क करना पड़ता है मुझे तो ये चल पाएगा मोबाइल अच्छे से अच्छा मैम इसमें गारंटी देंगी आप या वारंटी देंगी अच्छा मैम अगर जैसे मैं अभी ले के जाती हूँ कभी होता है मोबाइल गिर गया टूट गया तो फिर

जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी मैम ये मोबाइल ठीक है ये पैक कर दीजिए आप

मैम कैश तो नहीं है मेरे पास आप के यहाँ ऑनलाइन होता होगा ना फोनपे जी मैम मैं कैश कर दे रही हूँ सॉरी फोनपे कर दे रही हूँ और मैम पूरा फोनपे नहीं हो पाएगा देख लेती हूँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत कैश दे दूँगी चलेगा मैम

जी मैम ये फ़ोन पैक कर दीजिए थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू